हेलो हेलो हॅं हॅं कोशीके बारेमे बड सुनै छी किछु बताबु हॅं हॅं ओ अच्छा हॅं ओ

हुँ ओ हॅं ओ हुँ ओ ओ ऑं ओ हॅं ओ हॅं से तऽ छैबे करै हॅं ओ हुँ ओ हुँ ओ हुँ अच्छा हॅं तैयो कनि मनि परेशानी तऽ होइते छै